हॅलो सुविध्या हांव द्रुव पाटील उलयतां तुजो क्लास टिचर कशें आहा तूं हांव घट हांव तुका विचारपाक काॅल केल्लो की तुमचें कॅरियर ऑपशन तुयेन कितें चूस बी केलां तेज्या बद्दल गायडन्स दिवपाक जाय आसलें म्हणून ओ वाव तूं टिचर जावपाक चित्ता सो म्हाका दिसता तूं टिचराक खातीर जे जे मल्टिपल काॅर्सीस एवलेबल आसा इन गोवा एज वेल एज गोवा भायर सो तुजे कितें प्रेफर्ड काॅलेज बीन तुयेन आजून सिलेक्ट केलां ऑके आयडीया ना ऑके सो तुका खंयचे सब्जक्टान एकझेकट टिचर जावपाक जाय त्या प्रमाणें तुका हांव लायक गायड करूंक शकता हिंदी सबजेक्टान तुका गायड करपाक जाय सो हां सो तुका आदी बीए बी एड करचें पडटलें बीए बी एडा खातीर म्हाका दिसता मल्टिपल काॅलेजीस एवलेबल आसा गोवाभर

सो तूं बीए बी एड हितूनूत घेवपाचें आसा लायक हिंदी सब्जक्टानूत ऑके सो शाण्या बीए बी एड केल्या नंतर तुका खंय जाॅब रिक्वायरमेन्टस आसा हेज्या बद्दल तुयेन कितें म्हायती बीन काडला बट म्हाका दिसता तुमी बीए बीएड करून हेका ट्राय करपाक जाय म्हाका दिसता तुमी बीए बीएड आसा तो कोर्स तुमच्या खातीर खूब सुटेबल आसा तुमचे तेंथाक ओर टुवेल्ताक मार्क्स जे हिंदीन वा लेंग्वेजीन ते बरे आसा सो यू केन गो फाॅर बीए बीएड कोर्सीस आनी म्हाका दिसता तुमी हेच हेज्या खातीर ट्राय करा युन्हिवर्सीटीन सो म्हाका दिसता बीए बीएडाचो काॅर्स जो आसा तो युन्हिवर्सीटीन खूब बरो मेळटलो सो तुमी युन्हिवर्सीटीचें एन्ट्रन्स क्लियर करून हेज्या खातीर ट्राय केल्यार तुमकां बरें दिसता ऑके वेरी गूड तुमचे खातीर हाय हाॅप्स आसा थँक्यू